मां खोड़ दफ़ा गूगल मैप जो उपयोग कयो आहे मूंखे अगरि केॾांहुं वञिणो हूंदो आहे न अगरि मूंखे न ख़बर आहे हुन जो रस्तो या मूंखे पतो न ख़बर आहे त मां फटाफट सां गूगल मैप खोलंदी आहियां उन ते पूरो लिखंदी आहियां कि मूंखे किथे वञिणो आहे उहो पतो लिखी करे ऐं गूगल मैप चालू करे छॾींदी आहियां त जीअं जीअं गूगल मूंखे ॿुधाईंदो वेंदो आहे कि पहिले हिते मुड़णो आहे या सीधो वञिणो आहे या हेॾांहुं मुड़णो आहे त मां हुन हिसाब सां हलंदी वेंदी आहियां त गूगल मूंखे पंहिंजे स्थान ते जिते मूंखे वञिणो हुयो उते मूंखे पहुचाए छॾींदो आहे त गूगल मैप कुलु मिलाए सही आहे मतिलबु अधिकतर असांखे सही रस्तो ई ॾेखारींदो आहे कॾहिं बि असांखे ग़लति न ॿुधाईंदो त अॼु ज़माने में गूगल मैप सुठो ई आहे ऐं मतिलबु पोइ न ॾाढो मदद कंदो आहे कि अगरि कोई अगरि ॿाहिरां आयो आहे असांजे शहर में ई त हुन लाइ अगरि असांजो हू शहर नयो थियो हाणे उन खे वञिणो आहे केॾांहुं अगरि हू ऑटो में नथो चाहे वञणु हू चाहे थो कि मां बाइक खणी हली वञा गाॾी खणी हली वञा त हुन खे रस्तो अगरि न ख़बर आहे त हू बि सरलता सां ऐं जल्दी सां गूगल मैप खोले करे उन में पंहिंजो विझी करे स्थान जिथे वञिणो आहे त उहो पहुची थो सघे त गूगल मैप सुठो ई हूंदो आहे